हमरा सभ समूहमे सँ मुर्गी लेलियै मुर्गी सभकेँ एतेक बढ़िआँसँ रखलियै रखलियै मुर्गी सर ओ मुर्गीकेँ एक अच्छा बिस्तर आर दै छियै तब फिर भी सभटा मुर्गी मरल जाइ छै मरि गेलै सभटा मुर्गी की करबै आब लए कऽ ओतहि पङ्खा चला दै छियै तब ओन्नऽ ओन्नऽ बिस्तर दै छियै फिर भी मुर्गी नहि जीलै सभटा मरि गेलै ओ उएह दू टा बचल रहै ओहो आइ खतम भए गेल की करबै गरीब दुखिया लोक बैसारसँ मुर्गीके बच्चा लेलियै एको टा नहि मुर्गी बचलै सभटा चलि गेलै ओतना मेहनत करयपर मेहनत हमर बेकारे ने छै सर की करबै मेहनत ओतेक करि कऽ सभ मेहनत हमर पानिमे चलि गेलै गरीब दुखियाके लिए ओहो लेबै ओहो नहि भेलै ओहो सभटा मरि हरि गेलै ओतेक अच्छा बिस्तर दए कऽ पङ्खा चलाए कऽ तरमे सोनवला बोरा बिछबैत रहियै ठण्ढी महीना गर्मीमे प्लास्टिकवला बोरा बिछबै छियै से आरामसँ रहतै बढ़िआँसँ रहतै तैयो जे सभटा खतमे भए गेलै अपने अपने अपने अपने मरि गेलै एको टा नहि रहलै कतेक मेहनतसँ लेलियै केतना मेहनतसँ रखलियै आ तैयो हवए जे नहिए बचलै की करबै एतना मेहनत करलियै आ तैयो नहि जीलै तऽ आब एतना सरकार जब एना करलकै समूह मुर्गियो चलेलकै तऽ मुर्गियो जे लेलियै तऽ मुर्गियो धीरे धीरे सभ खतम भए गेलै जेतना आदमी लेलकै सभके दू टा एक टा बचल छै सभ खतम भए गेलै एको टा नहि बचलै की केना हेतै तब आगूसँ आब लेबे नहि करबै जब गरीब दुखिया छियै काम रोजगार छोड़ि कऽ मुर्गिएमे लागल रहियै तैयो मुर्गी नहिए बचलै दबाइ सुइया दिएलियै चारा खिएलियै मुरलीगंजसँ लए कऽ गरीब दुखिया लोक तऽ हवए बोनि करि कऽ लाबै छियै आ सत्तरि टाका ओहो टाका हवए मुरलीगंजमे दए देलियै चारा लेलियै ओहो चारा खिला कऽ हमरा सर कि फायदा मिललै कोनो फयदा नहि मिललै सभ मरिए हरि गेलै की करबै एतेक गरीब दुखियाके अथी नहि नहि होना चाही हमरा अरके की छै सर हमरा अरके किछो नहि छै उएह समूहमे जुड़ल छियै बस एन्नऽ ओन्नऽ करि कऽ ओही सभ करै छियै ओहिना बोनिए बुत्ता करि कऽ खाइ छियै कहलियै समूहसँ मुर्गी देतै ने ओहो बढ़िआँसँ नमहर होइतै ने तऽ ओहो बेच बिकिन कऽ चलतै दस दिन महीना दिन सेहो नहि भेलै ओहो मुर्गीसभ खतम भए गेलै तऽ आब तऽ मुर्गी की लेबै आब नहि लेबै मुर्गी सभ मुर्गी मरिए गेलै दू बार लेलियै दुनू बार सभ मुर्गी मरि गेलै फायदा किछो नहि भेलै फायदा यानि कि किछो नहि भेलै कहलियै फायदा हेतै फायदा किछु नहि भेलै की करबै फायदे नहि भेलै तऽ लए कऽ की करबै आब ओतेक बैसार गेलियै बड़की बैसार बैसारसँ लेलियै छिट्टामे रोजा धयने रोजेमे लेलियै रोजा धयने कपारपर लेलियै ओहो नहि बचलै एतना हम एतेक बिसरब अच्छा दए कऽ कोनो फायदा नहि भेलै एतेक फायदा नहि भेलै तऽ आब हमरा सभकोइ धोखे दै छै तऽ की करबै एहने करि कऽ समय बीतल जाइ छै सर एहने होइ छै कोनो चीज हमरा अरकेँ छयबे नहि कयलै तऽ ओहोसभ कहलियै गुजारा करतै चारि गो धिया पुता छै तऽ की करबै उएह एन्नऽ ओन्नऽ करै छियै आ बस रहै छियै आ लए कऽ जे हेतै से करबे करतै की करबै